یس آ رہی ہے آواز جی یس سر حنظلہ بول رہا ہوں سر اسٹوڈینٹ ہوں یس آپ آپ کی آپ کی آپ کے اسکول کا بول رہا ہوں اسٹوڈینٹ حنظلہ تھینک یو سر تھینک یو سر یس سر میں محنت کر رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ اچھے نمبر آئیں اور میرا بھی نام ہو اور پیرنٹس کا بھی نام ہو اور میں اور اسی طرح اسکول کا بھی نام ہو اور جتنے بھی ایڈمنسٹریشن ہیں مطلب اس میں ہیں ٹیچرس ہیں جو بھی کام کرنے والے ہیں سب کا نام روشن ہو کہ ہاں ہمارے یہاں سے یہ بچہ پڑھ کے گیا ہے تو یہ سب میں سب کو دیکھتے ہوئے بھی اور اپنے رول کو سامنے رکھ کر محنت کرتا ہوں سر ٹھیک ہے اب بعد میں بات کرتا ہوں